हैलो हैलो हैलो हैलो बोल्लो ना मेरे को तो आ रही है हैलो अंजी नमस्ते मैडम हैलो आ रही ऐ आवाज़ हैलो नमस्ते मैडम केह् हाल ऐ थुआढ़ा ठीक ओ आं अंऊ बी ठीक मड़ो में तुसेंगी एह् सनाना हा कल्ल उन्ने मेरे जागतै निं हा औना स्कूल ते असें कुदै जाना ते उत्थें साढ़े कुदै रिश्तेदारें दे ब्याह् ऐ ते उन्ने निं औना ऐ ते में सोचेआ तुसेंगी सनाई ओड़नी आं की उन्ने लीव लैनी ते उन्ने निं औना ऐ कल्ल अं ओह् ते ऐहा बाऽ ब्याह् दूर ते उसी इक्कला कियां छुड़ना ते उऐ सोचा दे हे की कियां छुड़दे घर ते तुस ओह्दे बाद तुस इंया निं करी सकदे ओह् की ओह्दा पेपर बाद लेई लैओ आं ओह्बी ऐ बाऽ दिक्खनै आं भी कैंसिल करी ओड़ने आं जाना ते एह्दा पेपर ऐ भी दोआई ओड़नै आं इसी पेपर गै चलो कोई चक्कर निं ठीक ऐ चलो ठीक ऐ ठीक ऐ